राजस्थान जी कला ऐं शिल्प राजस्थान जी धरोहर मञी वेंदी आहे राजस्थान पंहिंजी कला ऐं शिल्प करे देश में पंहिंजो नालो कमायो आहे हिकु अलॻि पहचान रखंदो आहे राजस्थान जी कला ऐं शिल्प उन जी बुनियाद आहे पर अञा बि अहिड़ो घणईं शयूं आहिनि जंहिं करे इन कला ऐं शिल्प जे क्षेत्र में घणईं दिक़तूं आयूं आहिनि ऐं इन दिक़तूं जो साम सामनो अञा बि करिणो पवे थो राजस्थान ऐं शिल्प जे क्षेत्र में इन जो घणईं दिक़तूं आहिनि जंहिम करे जे जंहिं जो हिन खे उहिदो मिलणु खपे अञा ताईं मिलियो काने जीअं असां मञी था सघूं कि संस्थाउनि जी कमी असां सभिनि खे ख़बर आहे त राजस्थान जा शिल्प ऐं कला कहिड़ी मान्यता रखंदा आहिनि पंहिंजे में ई अलाए घणईं स शयूं समेटियूं रखंदा आहिनि अहिड़ियूं शयूं बयानु कंदा आहिनि जंहिं जी ख़बर अॼु पूरी दुनिया खे हुअणु घुरिजे पर इहा ॾिसिजे वञे थो त संस्थाउनि जी कमी करे इहा ख़बर अॼु राजस्थान जे माण्हुनि खे बि काने राजस्थान जो युवक जंहिं खे इहा ख़बर ई काने त हुन जी कला ऐं शिल्प कहिड़ा न सुठा ऐं कहिड़ा न मान्यता रखंदणु आहिनि हिन संस्थाउनि जी कमीअ करे असांजे असांजे ॿारनि खे ईअं ख़बर ई काने त हीअ संस्कृती कहिड़ी न विशाल आहे कहिड़ी न मान्यता रखंदणु आहे ऐं रुॻो ही संस्थाउनि जी कमीअ न करे अहिड़ा इन जी कमी धन में बि ॾिसिजी वञे थी त कलाकार ऐॾी महिनत थो करे इहा कला केॾी बारीक़ीअ सां ठाहे थी ठहे थी ऐं धन जी कमीअ करे उहो पंहिंजो कम बि कान थो करे सघे राजस्थान में कला ऐं शिल्प पंहिंजो वॾो स्थान रखंदा आहिनि पर अॼु कल्ह इन ई क्षेत्र में घणईं अहिड़ियूं दिक़तूं बि आहिनि जंहिं जी करे इहा कला ऐं संस्कृती पिछड़े पई